आ सांग आगो भाजी बरी येयल्या ताजी ताजी तुका कितें जाय तें सांग मेथी वीस रुपया जोडी मेथी जाय ओके मेथी काडू दवरल्या बट हा बटाटे तीस रुपया किलो आ कांदे एक किलो कांदे कांदे पंचवीस रुपया दोन किलो घे पन्नास रुपया जातले पन्नासांग दोन किलो आ तूं चलून वयतली न्हू ओके ओके आसूं हो एक एक किलो घे फाल्यां येतली न्ही गे आठ दीस पावतले तुका हे कांदे मागीर परत येता तेन्ना परत दिता मागीर ओके काने एक किलो घातल्या तुका बटाटे एक किलो एक किल एक मेथीची जोडी घातल्या आनी किदें जाय टॉमॅटो आसा टॉमॅटोय वीस रुपया किलो टॉमॅटो एक किलो ओके आनी किदें जाय हा येता हें सगळें तुका एका पिशवेन घातलें हांवेन आनी हा आ कितले जाले पळय आ वीस रुपया बटाट तीस वीस पन्नास आनी पंचवीस रुपया बटा हे काने पंच्यात्तर आनी वीस रुपया हेचे मेथयेचे जोडयेचे मा सत्तर अंयशीं णव्वद आनी पांच रुपया जाले किदें मेथयेची भाजी सगळ्यांक आवडटा किदें मेथयेची भाजी करतली आज ओके मा आयकलां हांवें तूं खंय मगे मेथयेची भाजी बरी करता सो म्हाका इल्ली दवर शेजाराकूच न्हय थंयचर

अ बरें फाल्यां हांव सा ह पंच्याण्णव रुपया जाले हय हे पांच रुपया घे तुजे हा बरें आनी फाल्यां फ्रॅश येतलो आनीक भाजी म्हज्या म्हाज्या दुकानार तूक आ बरें आ बरें बरें थँक यू